आङो बिबार आङो बिबार एबा फिथाइफोरखौ गायनो जोबोद मोजां मोनो न' बां फोराव जेनेबा सोरगिदिं समायना खालामनो थाखाय न' बांखौ साफा समायना नुनो थाखाय आङो बिबारफोरखौ गायनाय जायो जेरै आं गलाब बिबार गेन्दा फुल सान बिबार बायदि समायना रमायना बिबारखौ गायनानै आं दिनै जोबोर मोजां मोनो आरो बे बिबारखौ मोजाङै मोजां आं जोथोनबो लायो आरो आबादबो खालामो जाहाथे जोंनि गासै नख'रनि गासै नख'राव बा जोंनि सोरगिदिं थानाय न'आव गासैबो बिबारजों जाहाथे समायना नुनानै जोंनि न' बांखौ मोजां नुयो बेनिखाय आं बिबारखौ गाइयो जेरै फिथाइखौ फिथाइ सामथाइनि मादाव आं गासैबो बिफां बिफां लाइफांखौनो गाइयो जेरै आं थाइजौ खान्थाल नारेंखल नारें खमला बायदि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ आं जोबोर गायनो मोजां मोनो जेरै मुदुमफुल दंफां बेफोरखौ आं गाइनानै मैगं जानो मोजां मोनो मैदुमफुल मोदोमफुल बिबारा दिनै जोंनि आंनि थाखाय जोबोर फेभरेत मैगं बिनिखाय आं बेखौ अनला जानो जोबोद मोजां मोनो आरो लाफा मैगं बायदि बायला बेफोरखौबो मोजां मोनो आङो जानो बिनिफ्राय